एक लाख बत्तीस हजार पाँच सौ चार एक लाख उनतीस हजार छः सौ बारह चार लाख इक्यावन हजार तीन सौ तीन छः लाख पचपन हजार चार सौ ग्यारह नौ लाख सरसठ हजार पाँच सौ पाँच